हम सभ तऽ गाछ लगबै छियै आब गाछके व्यवस्थामे होइ छै कि जे केहन माटि छै केहन अथि छै केहन बलसुन्ही माटि छै कि बाल माटि छै कि कोन माटि छै तैपर हम सभ लगा लै छियै गाछ वृक्ष एकदम सोचि रहै छी गाछ लागि गेलै कोना पौधा बढ़तै केना ओकर की हेतै केना कीड़ा खेतै कि चुट्टी खेतै कि फुफरी खेतै कि दीवार लगतै सभटा सोचै छियै कत्ते व्यवस्थामे सोचि कऽ कऽ रहल छियै दुनिआमे बहुत भारी छै गाछी लगेनेमे बड़ा सुविधो छै दिक्कतो छै दुनू चीज होइ छै हम सभ ओइमे खाद देलियै पानि देलियै दवाइ देलियै चून लगेलियै धुइयाँ लगेलियै बहुत केलियै बहुत व्यवस्थासँ गाछ लगै छै ओकरा केनाके होइ छै जे गाछके पौधा केना बढ़तै केना पल्लव फेँकतै केना लगतै केना ओकर सुविधा हेतै केना गाछ बढ़तै केना पौधा देतै सभ हमरा सभके देखैमे लगै छै गाछ रोपि रहल छी तऽ बहुत परिश्रम कऽ रहल छियै परिश्रममे हमरा सभके बहुत सोचना कऽ रहल छियै जे कि कोनाके ई जे पौधा बढ़ि जेतै जे पौधा देखार हेतै केना धियापुताके जीवन सुधरतै केना जीवन सभ पालन जेतै तै लऽ कऽ हम सभ सभ व्यवस्था कऽ रहल छियै